جی وعلیکم السّلام جی جناب بتائیں

جی جی سر جی جی سر ہم ٹریویل ایجنسی سے بول رہے ہیں بالکل ہم گاڑیاں اپنی بک کرتے ہیں اور ہم ویکیسنز پہ جاتے ہیں لے کر اپنے ٹورسٹ کو جی بتائیں آپ کہ کہاں کی بک کرنی ہے اور کب جانی ہے اچھا آپ لوگ کو اور پانچ لوگ ہیں شملہ جانا ہے آپ کو جی جی بالکل ہم آپ کی مدد کریں گے آپ تو یہ بتائیں آپ کون سی گاڑی سے جانا چاہیں گے سر پانچ لوگ ہیں آپ پانچ سیٹر سے جانا چاہیں گے دیکھیے سر پانچ سیٹر میں جو ہوتی ہے آپ کی سوئفٹ بھی ہوتی ہے اگر آپ ایٹ سیٹر میں جانا چاہ رہے ہیں تو ایٹ سیٹر بھی ہے تو پانچ سیٹر کے حساب سے آپ کی جی اچھا پانچ سیٹر کے لیے آپ کو اگر ہم آپ کے لیے سوئفٹ بھیجتے ہیں تو دیکھیے اے سر ایک طرف سے ہماری طرف سے جو گاڑی جائے گی سفٹ ڈیزائر آپ کی تو اُس کا کرایہ ہم چھ ہزار دیں گے ایک طرف سے اور دوسری سے طرف سے بھی چھ ہزار ہوگا اور جو اُس میں جی جی میں بتا رہا ہوں آپ کو اُس میں جانے کا جو رہتا ہے ہمارا جو ہمارا ڈرائیور جائے گا تو اگر آپ کھانے کا بھی مینیجمنٹ کریں گے ہماری طرف سے تو تھوڑا اُس کا الگ چارج سے چارج ہوتا ہے اور بغیر ورنہ آپ اپنے طرف سے لے جا سکتے ہیں اُس کو تو وہ چارج پھر نارمل رہے گا کرایے کا جی وہ جی اچھا تو سر دیکھیے جی جی بالکل بالکل بتائیں گے اِدھر سے ہمارا چھ ہزار اور لوٹ لوٹنے کا چھ ہزار تو سر آپ کا ٹوٹل بارہ ہزار روپیہ بیٹھتا ہے تو اب جی بارہ ہزار روپیہ بیٹھے گا کتنی تاریخ کا سر ایک تاریخ کا بک کر دیتا ہوں میں سر آپ کا سوئفٹ ڈیزائر ہے ٹھیک ہے سر تو کھانا آپ کا رہے گا اور ایک تاریخ کا آپ کی گاڑی بک کرنی ہے سر آپ مجھے کوئی ایڈوانس میں پیمنٹ کرا دیں اور میں آپ کا بک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے سر جی پانچ لوگوں کا پانچ سیٹر آپ کا گاڑی کے لیے بک کرا دے رہے ہیں سوئفٹ ڈیزائر تو ٹھیک ہے بھائی آپ مجھے ایڈوانس بک کر دیتے ہیں پیسے ٹھیک جی جی جی بھائی جی جی ٹھیک ہے بھائی بائی اللہ حافظ بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ جزاک اللہ